बिहारमे स्वास्थ केन्द्र पहिलुकेसँ किछु नीक भेल बहुत नीक नहि अछि किछु नीक भेल जेनाकि पहिने डॉक्टर अबिते नहि छलए मुदा आब सप्ताहमे दू दिन चारि दिन पाँच दिन अबैे एखनहु सुधार एतेक नहि अछि मुदा सुधार जेना अछि मुदा लोक डॉक्टर जाइते छै प्राइवेट गरीब लोक प्राइवेट सरकारीएमे जाइत छै ओ कनी डॉक्टर नीक रहत मुफ्तमे दवाइ देत मुफ्तमे ठीक कऽ देत मुफ्तमे ई कऽ देत जे होयबाक चाही आ प्राइवेटमे जायत बिका जायत ओकर डिहो बिका जेतै सभटा चीज बिका जेतै तैँ कनी हम ई कहैत छी कनी डॉक्टर समयपर जँ आबि जायत तऽ कएटा प्राइवेट दोकान बन्द भऽ जेतै हॉस्पिटल जँ सरकारी समयपर आबि जायत नीक अहाँके डॉक्टर बैसतै या कू चौबीसो घण्टा बेरा बेरी जँ डॉक्टर औतै किया नहि आरामसँ हेतै मुदा समय टाइम बता दए एतेक बजेसँ एतेक एतेक बजेसँ एतेक अहूँके बतैए आओर जनतोके सेवा हेतै बाप रौ बाप हमरा मङ्गनीमे दवाइ दऽ देलथि मङ्गनीमे सुइया दऽ देलथि अहूँके ई होयत हमरोसभके ई होयत कतहु टेम्पूसँ जाइत छी दरभंगा मनीगाछी देखबै लेल ई सँ नीक होयत हम अपन गामेमे हमरा स्वास्थ केन्द्र अछि इएहमे आबि जइतए डॉक्टर हम अपन देखा लैतहुँ कतहु टेम्पू भाड़ा नहि लगिते कतहु नाश्ता नहि लगिते किछु नहि लगिते अपन जैतहुँ बिना पाइके गरीब लोककेँ सभसँ सुविधा भऽ जैतै मुदा सरकार ई नहि चाहैत छै सरकार ई चाहैत छै नहि प्राइवेटे किछु आगू बढ़ए मुदा ई सरकारीके दरमाहा अबिते छै एँ एहिमे जनते पिसाइत छै ने जनता ई पिसाइत छै बताउ जे गरीब छै ई कतयसँ अनतै पाइ से कहू कतयसँ अनतै एकरा कोनो धनिक एकरा कोनो जकरा सरकारी नौकरी छै प्राइवेट ई छै ओकरा सभ लेल किछु नहि छै मुदा गरीब जे अइ जेनाकि खेती बाड़ी जेनाकि किसान जेनाकि मजदूर